आंनि सोहोराव बांसिन आं मोजां मोननाया जाहैबाय जोंनि माबा इनभाइरमेन्त जेनेबा जोंनि जायगायाव हाय बाराद्राय मानसि माबा गैया नालाय एसे गामि ओनसोल ओंखायनो आं जोंनि इनभाइरमेन्तखौ बांसिन मोजां मोनो आरो जेनबा साफा ओमफ्राय जेरै माबा माबाफोरावबो देहानि थाखायबो जेन'बा मोजां सोहोरफोरावथ' माबाफोरा बारहावाफोरा बारा मोजां नङा जायो ओमफ्राय गामिफोरनिया एसे मोजां जायो ओमफ्राय जोंनिआव मैगं थाइगंफोराबो एभेलेबोल मोनो मैगं थाइगं दाम खमनि जेनबा एभेलेबोल मोनो आरो मैगं थायगंफोराबो बेखौ आं मोजां मोनो आरो जेन'बा टाउनफोरावथ' बांद्राय इदि मोना मोनबाबो दाम गोसा जायो ओमफ्राय जोंनिआव हाय एसे दाम खमावनो बिराथ मोजां मोजां मैगंफोर इदि मोनो आरोना ओंखायनो आं मोजां मोनो जोंनि जायगाखौ हाय बेनो